मां ॿ टे डिक्शनरियूं तयार कयूं आहिनि उहे सिंधीअ में आहिनि त उन्हनि जे लाइ मूंखे सिंधी ऐं देवनागिरी ॿिन्ही में लिखिणो पियो ऐं छोत उहे डिक्शनरियूं में लैंगवेजिस ॿियूं बि हुइयूं ब ॿियूं भाषाऊं हुयूं त सिंधीअ खे हिंदी ऐं अंग्रेजीअ में ते एन उन्हनि भाषाऊनि में बि मूंखे लिखिणो पियो त जॾहिं डिक्शनरी तयार थी त उनजे लाइ पहिरीं जेको असांखे शूरू शूरूअ जो ॾुखियो कमु करिणो पियो के अखर कहिड़ा अचनि कहिड़ा कहिड़ा अखर असांखे डिक्शनरी में विझन खपनि छो त आखिर असांखे हिकिड़ी लिमिट हिकिड़ी सीमा त रखिणी हुई के असांखे हेतिरा अखर खपनि त उनजे हिसाब सां असां अखर चूंडियासीं ऐं उनजे लाइ मूंखे जाम ॿियूं डिक्शनरियूं जेके पुराणियूं डिक्शनरियूं परमानंद मेवराम वग़ैरह जूं डिक्शनरियूं ठहियल हुइयूं उहे रेफर करिणियूं पयूं ॿियुंनि डिक्शनरियुन मां मां अखर चूंडिया ऐं उन्हनि जे हिसाब सां असां डिक्शनरी कार्डस ठायासे ऐं इनमें असांखे ॾाढी कोंसन्ट्रेशन बिल्कुलु एकाग्र चित सां असांखे इहो अखर करिणो पियो छो त जेकॾहिं थोरो बि ध्यानु भटिके त किथे न किथे हिजे यानि स्पेलिंग जूं मिस्टेक्स ज़रूर थींदियूं त उहे चुकूं न थियनि इनजे लाइ बिल्कुल शांतिअ वारे माहोल में वेई असांखे कमु करिणो पियो पए बराबरि आहे मां सिर्फ जेतिरी देरि ऑफिस में वेई करे कमु कंदी हुअसि ओतिरी देरि ई कमु कंदी हुअसि घरु में इहो कमु न पियो थिए त जेतिरी देरि ऑफिस में वेहंदा हुआसीं त बिल्कुलु बि एॾां ओॾां ध्यानु न भटिके इनजे लाइ मुंहिंजी जेका सीट हुई फहा भित जे साम्हूं हुई यानि मूंखे सिर्फ़ु भित ई नज़र अचे मां ॿियो कुझु ॾिसां इनजे ॿियो कुझु ॾिसंदसि न त ध्यानु कीअं भटिकंदो इन तरह़ सां असां पंहिंजो हिक चित सां वेही जिन बि डिक्शनरी ठाही उनमें पंहिंजो तन मन लॻाए कमु कयोसीं